रामानुजाचार्य गणित के महान वैज्ञानिक थे और बड़े ही बहुत बड़े गणितज्ञ भी माने जाते हैं वो भारत के ही निवासी थे और बहुत बचपन से ही गाणित में बहुत ही ज्ञानी इंसान थे और उन्होंने गणित की कई

दुनिया को कई गणित की विषय एवम कई क्षेत्रों में गणित के क्षेत्रों में कई प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं वो गणित के महान गणितज्ञ भी माने जाते हैं उन उन्होंने विदेशों में भी गणित में अपने देश का नाम रोशन किया है और और देश दुनिया को कई प्रकार के सवालों प्रश्नों से देकर उन्हें और कई प्रकार के सवालों को भी हल किया है कठिन से कठिन चीज़ों को भी उन्होंने बड़ी सरलता से हल किया है